जोंनि ओनसोलाव एबा गामिफोराव गेलेग्रा मिरु गैया एबा मोनसेबो जुनियाथि गोनां गेलेग्रा मिरु गैया जायनि थाखाय जोङो बेहाय जेबो सुबिदा गैया जोंनि गामियारि बा गामि ओनसोलफोराव गाहाय थाखोनि गोजा खायनो बेबायदि सुबिदा फोरखौ मोनबोयाखै बा हराखै बेनिखायनो जोङो दासिमाव जेबो बेबायदि जुनियाथि गोनां गेलेग्रा मिरुफोर मोनथ'आखै बा गैथ'आ होनना आं सानो